جی ہیلو آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں شہناز بات کر رہی ہوں سر میں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں میں نے ابھی کل آپ کے اولا کار سروس سے علی گڑھ سے لکھنؤ تک کی ایک اولا کار بک کیا تھا اور اس کو اس کار کو آج صبح سینٹنری گیٹ پر آنا تھا اور وہ وقت پہ نہیں آ سکا اس لیے میری ریلوے اسٹیشن سے میں ٹرین سے میں جانا چاہ رہی تھی تو میری ٹرین بھی چھوٹ گئی اس لیے میں اپنی بکنگ کینسل کرنا چاہتی ہوں اور میں اس کی میں اس کا پیسہ بھی نہیں پے کروں گی کیونکہ آپ کا اولا کار سروس نے کار وقت پہ نہیں بھیجا اور اس لیے میں اپنا پیمینٹ نہیں دے پاؤں گی اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا بکنگ کینسل کر دیں شکریہ